جی ہاں خواتین بھی کھیلوں میں شامل ہوتی ہیں جیسے کہ ثانیہ مرزا ہیں جوکہ جنہوں نے ٹینس کھیلا تھا اور سانیا نہوال جوکہ بیڈمنٹن کی کھلاڑی تھیں اور بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے کھیل کھیل کر ہمارے انڈیا کو بہت سارے انٹرنیشنل اور نیشنل اواڈ دلوائے اور بھی اور کبڈی وغیرہ بھی کھیلا اور باقی گیمس بھی کھیلے اور پہلے کے زمانے میں لیڈیز کو کھیلنے نہیں دیا جاتا تھا خواتین کو کھیلنے کے لیے اجازت نہیں تھی لیکن دھیرے دھیرے جو ہماری سرکار ہے انہوں نے یہ تبدیلی لائی اور خواتین کو بھی کھیلوں میں شامل کرنے کی اجازت دی اور جب سے خواتین کھیل میں آئی ہیں انہوں نے بہت سے میڈلس اور بہت سے میڈلس اور بہت سی چیزیں اب دیش کے لیے جیتی ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے